اگر آپ انٹرنیسنل سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو پاسپورٹ کا مالکیم کی جانچ کرنا بہت ضروری ہے بہت سے ممالک ایسے ہیں جو سفر کی اجازت اس صورت میں ہی دیتے ہیں جب مسافر کے پاس پاسپورٹ یا میعاد سے کم از کم چھ مہینے کا وقت باقی ہو اس لیے سفر سے پہلے اپنا پاسپورٹ کھول کر اس پر درج ڈیٹ آف ایکسپائر کو دھیان سے دیکھیں اگر آپ کو لگے کہ پاسپورٹ کی میعاد ختم ہو چکی ہے یا بہت کم رہ گئی ہے تو فوراً تبدیل کی درخواست دینی چاہیے اس کے لیے آپ پاسپورٹ انڈیا کی آپ سیریل بیسائٹ پر جا کر رجسٹریسن کریں وہاں سے آپ آنلائن پھارم بھر سکتے ہیں فیس ادا کر سکتے ہیں اور اپنے نزدیکی کے اپاٹمنٹ بک کر سکتے ہیں تجدید کے لیے آپ کو کچھ ضروری دستاویزات جیسے پرانا پاسپورٹ ایک حالیہ تصویر آدھار کارڈ یا کوئی شناخت کارڈ ساتھ لے جانا ہوگا اگر آنلائن مدد کی ضرورت ہو تو آپ ٹول پھری نمبر اٹھارہ ڈبل جیرو پچیس آٹھ اٹھارہ ڈبل جیرو پر کال کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کو تجدید کے عمل دستاویزوں کی لشٹ اپائنٹمنٹ کے بارے میں پوری جانکاری مل جائے گی